ईअं त मां पौधनि जो ध्यानु रखंदी आहियां गर्मीअ में पाणी ॾींदी आहिनि छांव में बि रखंदी आहियां वरी जीअं सर्दीअ में उस में बि रखंदी आहियां पौधनि जो ॾाढो ध्यानु रखंदी आहियां ऐं हिन में टेम टेम सां खाद खोराक बि विझंदी आहियां ऐं सुकल पना जेका बि हूंदा आहिनि उहो मां कढी करे छॾींदी आहियां ऐं टेम टेम सां पाणी बि पीआरींदी आहियां टेम टेम में छांव में बि रखंदी आहियां